खैना गोदाननो हाबायाव गाननाय जोमनाय जि बिसिना पालें बेफोरखौ हरनांगौवा मोनसे नेम बायदि माने हाबा जायोब्ला जों बर'फोरा फिसाजोफोरनो आथिमंगल फैफानायाव बेफोबायदि जिनिस जेरै फालें सफा चियार बिदिखौ हरनांगौ जायो आरो हाबा जानो फैग्रा मानसिफोरा एबा सुबुंफोरा हिन्जाव गोदाननो बा हौवा गोदाननो ओरैबायदि गिफ्ट लानानै फैयो जेरै काप प्लेट थोरसि लथा गारहा बेफोरखौ लानानै फैयो आरो ना आरो नखरनि जाय खैनाखौ अनग्रा बा फिसाजोखौ अनग्रा बे ओरैबायदि बेसेन गोसा गोनां मुवा बायनानै हरो जेरै बेसेन गोसा होननानै बुङोब्ला जों मोननो हायो जेरै गोदोनानि सना माला खोमानि सना माला बेफोरबायदि जिनिसखौ जों हरो आरोखि ना खैना गोदाननो आरो खैना गोदाननो जोङो बिसिना फालें चियार जायखौ नखराव खामानि होयो बिखौ हरो आरो बेनोसै